ہمارے مذہب میں ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے ایسے دھارمک دھارمک استھان بھی ہیں جہاں سے لوگ دور دور سے آتے ہیں جیسے کہ ہمارے قریبی قریب میں جامع مسجد ہے جو کہ بہت ہی بڑا ابھی ریسینٹلی بنا ہی ہے جو کہ وہاں سے ہر جگہ سے وہاں پہ ہر جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور بھی زگہ پٹنہ میں بہت سے اچھے مسجد ہیں وہاں بھی لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہاں جتنے بھی مرد حضرات ہے وہ سب مند وہ سب مسجد میں جاتے ہیں نماز پرھنے کے لیے اور جو بھی ہماری بہنیں ہیں وہ سب گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور اور بھی بھاگل پور گیا ڈسٹرکٹ میں مندر ہیں مندر ہیں جو کہ ہمارے ہندو بھائی وہاں اپنا عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے جو مسلم بھائی ہے وہ سب مسجد میں عبادت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ہمارے یہ اس سے ہمارے اس سے ہمارے آتما کو سنتوشٹی ملتی ہے ہمارے ہمیں ہمارے ہندو بھائی کو پوجا پاٹھ ہمارے مسلم بھائی کو اللہ تعالیٰ عبادت کرنی چاہیے اور بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے